हाँ मैंने वैकल्पिक रनिंग वर्कआउट आज़माया है जैसे मैं ट्रेल रनिंग या स्पीड वर्क इंटरवल दौड़ यह मैं करते रहता हूँ मैं सुबह साढ़े पाँच बजे उठकर ग्राउंड जाता हूँ और वहाँ पर अपना वर्कआउट करता हूँ वर्कआउट करने से स्व स्वस्थ लाभ मिलता है शरीर फिट रहता है शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और शरीर तंदुरुस्त रहता है फिटनेस रहने से आदमी स्वस्थ रहता है और कभी बीमार नहीं पड़ता यदि शरीर का पसीना बहाता रहे और तो बीमारी पास तक नहीं आती दौड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि शरीर का पसीना निकलते रहता है और जिस व्यक्ति का पसीना निकलते रहता है वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा मैं सुबह साढ़े पाँच बजे उठकर ग्राउंड में जाता हूँ और इस्पीड ट्रेनिंग करता हूँ जिससे मुझे दिनभर कार्य करने में स्फ़ूर्ति रहती है और थकान महसूस नहीं होती मैं सदैव वर्कआउट करने से शक्ति भी बढ़ती है कार्य क्षमता में कार्य करने की शैली भी बढ़ती है और कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है